आमचें आसा बारिकशें गांव त्या गांवांत आमचे खूब कितें कितें फेस्टिवल जाता जशें की शिगमो आहा चवथ आहा खूब आसता आनी गुडुलां आसा अशें खूब बारीक बारीक फंक्शन आसता पूण एक बारीक फंक्शनाक मदें चवथ म्हणता ती खूब बरें प्रमाणे आमी गांवान सेलेब्रेट करतात उत्सव मनयता तेतूंत लोक गांवाक गांवा आसलेलो पळय लोक भायर शहरान गेलो उत्ता पयस पयस गेलो आसता शिकपाक किंवां कामाक अशें खूब भायर गेले आसताय ते सगले लोक आसता तो सगलो घर येता चवथीमुळे आता चवथीक दिवसा अशें आसता खूब उमेद आसता चवथ आसता जाल्यार चार दीस पयलीं म्हयनो भर पयलीं घरा पेन्टींग करताय सामान पुंजयताय तेजें सामान जें माटोळी म्हण आसता माटोळी सामान लागता ते माटोळी करता तें खूब दीस रानांत भोंवपा पडटा सामन हाडपाक कांडयेलां मागीर कातरपां अशें खूब कातरां अशें खूब कित कितें आसा जें भायरसून हाडपा पडटा रानांत वोसून रानांत वचपाक लागता सगळ्यो घर येताय लोक ते सगळे आपआपलें काम वाटून घेताय आनी ती चवथ आसा ती देड दिसां आसता थोड्या घरा पांच दिसां आसता सात दिसां आसता अशे खूब चवथी दिसा चवथ म्हूण मनयता आमी देड दिसां आसता खूब रोखडो सोपता दीस येयलो की गेलो आनी कळत ना कशे येता आनी वयता म्हूण पांच दिसा गणपती आसा चवथे आसा त्या गणपतीक चवथीक पांच दीस आमकां खेळपा मेळटा नाचपा मेळटा फुगडी घालपा मेळटा फोग लावपा मेळटा डीजे डान्स करपाक मेळटा अशें खूब कित कितें करपाक मेळटा आमकां आनी जेवण बी बरें बरें रांदपाक मेळटा आनी तें म्हण शिवराक आसता चण्या रोस चण्या खतखतें भाजी शीत अशें आसता शीत कडी सगळें शिवराक आसता नुस्त्या म्हणटा तें कांय करना फक्त शिवराक करता आनी तें जेवण म्हणटा तें आमकां पांच दीस आमी तें जेवताय तें जेवण करता आमी आनी तें जेवण आमकां पांच दीस रांदपाक पडटा सांजवेळे सकावळें दनपारां अशें रांदपाक पडटा आनी मागीर सात दिसां गणपती आसता सात दिसां गणपतीक सात दीस आमी रांदून जेवण करतात सात दीस जाले की आमी तो प पांच दिसा गणपती वा देड दिसा गणपती तेजें विसर्जन म्हण आसता तेका पावोवपाचो आसता उदकांत तर तो पावोवपाचो आमी तेजें डेकोरेशन करतात डिजे म्हण हाडटा तेज्यो गाडे हाडटा सगले व्हरपाक म्हण तेका आनी वयता आसतना डान्स करीत नाचत गायत वयता आमी पावोवपाक गणपतीक अशें प्रमाणे आमी सगळे एकठांय येवन आमी तो सेलेब्रेट करतात आनी तो आमकां खूब आवडटा कित्याक आमकां तें उमेद सामकी पावोवपाचो चवथीक चवथी दीस आयलो म्हणटगीर आमगेले लोकांक सगलो तोंडाक खूब हांसपाक येता खूब उमेद येता अशे प्रमाणें आमी तो सेलेब्रेट करतां अशें आमी मनयता गांवांनीं हो गांवांतलो आमगेलो चवथी दीस आसता